ہیلو جی السّلام علیکم جی میری بات لینڈ لائن انٹرنیٹ آفس سے ہو رہی ہے کیا جی سر میں آپ ہی کو کال لگائی ہوں سر میرا وائی فائی جو ہے وہ بہت سلو چل رہا ہے نیٹ دو تین دن سے بہت ہی سلو چل رہا ہے جیسے میں بہت پریشان ہوں کسی بھی کام کو پینڈنگ میں رکھی ہوں ہو ہی نہیں پا رہا ہے جی سر جی ایسا تین چار دن سے ہو رہا ہے جی میں سوچی آپ کو کال کروں لیکن سوچی کہ صحیح ہو جائے گا لیکن نہیں نہیں ہو پا رہا ہے جی سر اٹک اٹک کے چل رہا ہمیشہ رک رک کے چل رہا ہے ابھی تو چل ہی نہیں پا رہا میں سوچ رہی ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے جی بہتر ہوگا سر آپ کسی کو بھیجیے جی آکے وہ بنا دے جی بھیا کب تک آئیں گے جی دو تین دن میں سر پلیز سر کوشش کیجیے سر جی دو دن میں آجائے جی بالکل جی سر بہت مہربانی ہوگی جی جی شکریہ بہت شکریہ